से जानुवारि सेरोजा गुजौ गुजिनै नै फेब्रुवारि सेरोजा गुजौ गुजिथाम बा फेब्रुवारि सेरोजा गुजौ गुजिब्रै द' फेब्रुवारि सेरोजा गुजौ गुजिबा स्नि फेब्रुवारि सेरोजा गुजौ गुजिगु